फस्ट आमी केन्ना गाडी चलयता जाल्यार आमी फस्ट तेचे डॉक्युमेंट्स चॅक करतले तेचो आरसी बूक आसा कांय ना मागीर पोल्युशन आसा कांय ना इन्शुरंस आसा कांय ना आनी इम्पोर्टंट म्हटल्यार जो कोण गाडी चलयतलो पय तेचे लायसंस आसूंक जाय मेन म्हटल्यार आनी गाडी समज जर रायडाक व्हरता जाल्यार एक तेका स्पेशल सूट येता तेतून आमी जिन्स पॅण्ट ना जाल्यार शर्ट बी घालून कांय वसोंक शकना आनी चपलाय म्हटल्यार लायक चपला आनी सेंडला बी घालूंक शकना तेका एक शूज येता स्पेशल आनी गाडी मेन म्हटल्यार गाडी सारकी रनींग कंडीशनान आसा जाल्यार पळोंक जाय तेचे वारो चॅक करपाचो पडटलो वयता जाल्यार आनी इंजीन ऑयल मागीर ती गाडी सर्विसींग केला कांय ना ती आमकां पयलीं पळोवपाची पडटली मागीर मेन म्हटल्या हेल्मेट घालपाचें पडटा खंय भायर वयता जाल्या समज जर सिंगल सीट वयता जाल्यार घालपाचें पडटा नाजाल्यार कोण आनी डबल सिटर जाल्यार फाटल्यान कोण बसता तिणी सुद्दां हॅल्मेट घालपाची कंपलसरी आसता कित्याक सेफ्टी फस्ट आनी गाडी चड स्पिडीन चलोवपाक शकना कित्याक लिमिटीन चलोंक जाय सगळे ट्रेफिकाचे रुल्स फोलो करपाक जाय जर रेड सिग्नल पडला जाल्यार थंयसर रावपाक जाय आनी मागीर ग्रीन सिग्नल जाले उपरान वचोंक जाय आमी आनी